मेरे फर्स्ट प्रोडक्ट का एक्सपीरिएन्स अगर मैं कहना चाहूँ तो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरिएन्स मेरे को मिला क्योंकि मोबाईल एक ऐसी चीज़ है जो आपके बहुत ज़्यादा काम काम आ सकती है आपके विज्ञान में भी आपकी मदद कर सकती है आपके भविष्य को बनाने में भी आपके बहुत सारे निर्णयों को लेने के लिए आसान कर सकती है और आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दे सकती है घर बैठे बैठे अगर देखा जाए तो मोबाईल की अगर मैं बात करा जाऊँ की उसमे अच्छाई क्या क्या है एक तो आपको की आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं ज्ञान लेने के लिए आप घर बैठे बैठे हर चीज़ का ज्ञान ले सकते हो आप घर बैठे बैठे लोगों दूसरे लोगों की जैसे आपके दूसरे शहर में रह रहे हो उनसे ज्ञान ले सकते हो घर बैठे बैठे फ़ोन करके के और बहुत सारी ऐसी फ़ोन की चीज़ें है जो बहुत पसंद आई है है यह हमको मदद करता है कि हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं क्या क्या और चीज़ें है जो हमको नहीं पता लेकिन पता रहनी चाहिए घर के कामों के लिए मदद करता बाहर के कामों के लिए मदद करता है एक दूसरे को समझने के लिए मदद करता है कि हाँ यह इंसान कैसा है फिर अगर आपको कुछ किताबें जैसे की कोई पुर किताबें अगर आप नहीं ले सकते बहुत महंगी महंगी किताबें आपको मिल रही है तो आपको वह मोबाईल में ही मिल सकती हैं वह किताबों की सारी चीज़ वह भी फ़्री में की हाँ इन सब में का मतलब यह है आपको किसी चीज़ का मतलब ढूँढना है या किसी चीज़ का उत्तर ढूँढना है तो आपको मोबाईल के थ्रू बहुत आसानी से मिल सकता है और यह आपकी मदद करता है कि आप कम समय में समय बचाने में बहुत बड़ी मदद करते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप सीख सकते हो और अपने अपने आप को एक एक कहा जाए कि आपको एक वह रहती है कि एक संतुष्टि रहती है कि हाँ मैं मेरे से कुछ छूटा नही मेरे मेरे को इतना ज्ञान है मेरे पास की अगर मैं दस लोग के बीच में खड़ा रहा तो इतना मेरे को मालूम है कि कोई मेरे को बेवकूफ नही बोल सकता उन दस लोग के बीच में तो इस चीज़ इन सब चीज़ों में बहुत मदद कर करता है मोबाईल मेरा